کیا میں پشتا ہاؤس ریسٹورینٹ کے مینیجر سے مخاطب ہوں جی دراصل میں میں نے آپ کے پاس حلیم کا آرڈر کیا تھا وہ منسوخ کر چُکا ہوں میں نے جو ایپ وایلیٹ سے رقم ادا کیا تھا اِسی ایپ وایلیٹ میں میری رقم واپس کر دیجیے نہیں نہیں آپ کی سروس ماشاء اللہ بہت عمدہ ہے دراصل میرے پاس کیا ہے مہمان کو جلدی جانا تھا وہ انتظار نہیں کر سکتے تھے آپ مجھے میرے پیسے کب تک لوٹائیں گے مینیجر صاحب دو دِن زیادہ ہو جاتے نا کوشش کیجئے جلدی رقم واپس کرنے کی جی بہت بہت شُکریہ